हैलो हां जी मै ट्रेवलर बोला दी आं तुस मिगी तुस मिगी सनाई सकदे ओ तुसें कुद्धर कुद्धर घूमना ऐ जम्मू बिच्च हां कुद्धर कुद्धर घूमना ऐ जां कुद्धर पसन्द ऐ अगर तुस पैह्ले ट्रेवल कर चुके दे ओ ते कुत्थें कुत्थें पसन्द ऐ तुसेंगी घूमना अच्छा तुस मिगी सनाई सकदे ओ कि ज्यादातर जेह्ड़े टुरिस्ट आन्दे ने ओह् ज्यादातर ते मतलब वैश्नो माता लेई आन्दे न ज्यादातर ते उनें सारें गी इ'यै गै पता ऐ कि वैश्नो माता गै जेह्ड़ा जम्मू कश्मीर बिच्च ऐ ते पर मिगी एह् हां जी तुस मिगी एह् सनाई सकदे ओ कि हून ते जियां तुसेंगी पता ऐ कि में ट्रेवलर आं ठीक ऐ मिगी ते पता नि ऐ कि जम्मू कश्मीर बिच्च केह्ड़ी जगह् होर न ते में बी वैश्नो माता गै सोचियै आई ही तुस मिगी सनाई सकदे ओ कि कोई होर जगह् जेह्ड़ी जम्मू कश्मीर बिच्च रौहन्दी ऐ जेह्ड़ा जेह्दे बारे च लोकें गी नेईं पता ऐ बट काफी लोक उत्थें जम्मू दे जंदे ने हर साल जां कुछ टाइम बाद कुछ ऐसे जगह् हां ते हून तुस केह्ड़ी केह्ड़ी ऐसी जगह गेदे ओ तुस जम्मू दे ओ में तुं'दे कोलुं पुच्छनी आं तुं'दा ऐक्सपीरियन्स क्योंकि लेई थोह्ड़ा अवेरयनेस फेलावां होर उद्धर दी जगह गी प्रोमोट करां थोहड़ा कि उद्धर दे टुरिस्ट जेह्ड़े न ओह् ज्यादा तो ज्यादा उस जगह उप्पर पुज्जी सकन ते ओह्दी बी इकोनोमिक जेह्ड़ी ऐ इकोमानिक इवेल्यूएशन ऐ ओह् बड़ी सके ते तुस सनाई सकदे ओ होर केह्ड़ी केह्ड़ी जगह् ऐ

अच्छा तुस मिगी सनाई सकदे ओ कि एह् ऐ किद्धर ऐ हरी पैलेस हरी निवास हां जी एह् ठीक ऐ होर मिगी एह् सनाओ मतलब कि तुस इस टाइम केह् करा दे ओ तुं'दा अच्छा केह्ड़े कालेज अच्छा में बी उद्धर दी गै होर होर जम्मू दी कोई ऐसी खासियत जेह्ड़ी जम्मू दी फूड कल्चर जां कुछ ऐसा जेह्ड़ा हां ते मै जोल्लै एज ए ट्रेवलर ते में सुनेआ हा जेल्लै मै पढ़ा दी ही जम्मू कश्मीर दे बारे च ते मिगी इक डिश होर दा पता चलेआ ओह् ऐ अम्बल जेह्ड़ा लोकें हां जी जेह्ड़ा लोक ते लोक जेह्ड़े ने ओह् सनांदे न कि अम्बल बी कोई डिश ऐ ऐ सिर्फ मतलब हां ते अम्बल तुस सनाई सकदे ओ कैह्दा बनदा ऐ जां कि'यां बनदा ऐ ओह् कि'यां जेह्ड़ा उसी अपलोड करा दा ऐ डोगरी कल्चर गी क्योंकि इज इट कम्पलीट दो मिनट हो गये हैं दो मिनट हो गये ओके ओके कट कर दो अभी